भारत दे एजूकेशन दे सिस्टम च ते होर कंट्रियें दे एजुकेशन सिस्टम च बड़ा अंतर ऐ जि'यां के अस दिक्खने आं कि जेह्ड़ा भारत दे एजुकेशन सिस्टम ऐ ओह्दे च बच्चें गी बैसा पढ़ाया जंदा ऐ पढ़ाया जंदा रट्टा रट्टने आह्ला सिस्टम भारत च जैदा प्रचलित ऐ ते जेह्ड़ा कि होर देश होरने देशें च सिस्टम दी गल्ल करने आं ते उत्थै दे सिस्टम च बच्चें गी समझाया जंदा ऐ उ'नें प्रैक्टिकल बी करियै दस्से जंदे न लेकिन जेह्ड़ा भारत दा एजुकेशन सिस्टम ऐ उत्थै उ'नें कि बस कताबी पढ़ाई गै पढ़ाई जंदी ऐ जि'यां अस आक्खी सकने आं बुकिश नाॅलेज जि'यां कि प्रैक्टीकल दे बारे च खास जैदा जानकारी नेईं होंदी ऐ फ्ही अस गल्ल करने आं एह् ते होई गेआ बड़ियां क्लासां च बच्चे गी ओह्दी पढ़ाई शैल होआ दी होवै ते ओह् अग्गें दी पढाई बी शैल चाल्ली करी सकदा ऐ फ्ही अस गल्ल करा दे फ्ही अस दिक्खने आं ग्राईं एजुकेशन सिस्टम च अस दिक्खने आं ग्राईं च पढाइयां च दिक्खेआ जंदा कि सरकारी स्कूल होंदे निक्के निक्के उत्थै बच्चे गी भेजेआ जंदा जित्थै उ'नेंगी भेजेआ जंदा उत्थै उं'दे जेह्ड़ा उं'दे मां बब्ब बी किश खास घ्यान निं दिंदे ते जेह्डे़ कि उत्थूं दे अध्यापक होंदे ओह् सरकारी स्कूलें च ओह् उं'दा होंदा ऐ कि ओह् उत्थै गै कोई खास चैकिंग लेई कोई नेईं औंदा ऐ नेईं औंदा उ'नेंगी पुच्छने आह्ला कोई नेईं होंदा ओह् अपने मन कन्ने औंदे जंदे न स्कूले च औना जाना छुट्टी करी लैंदे ते फिर पढ़ाने च कोई खास अपने रुची नेईं दसदे न इस करियै बच्चे दी शुरुआत दी पढ़ाई शैल चाल्ली नेईं होई दी होंदी ते फिर ओह् अग्गें जाइयै बी केह् किश खास समझी नेईं सकदा ऐ उसतूं बाद गल्ल करी सकने अस जेह्ड़ा भारत दा एजुकेशन सिस्टम ऐ ओह्दे च विदेशी लैंग्वेज विदेशी भाशा ई इंग्लिश दा बड़ा गै प्रभाव ऐ इस चाल्ली इस कन्ने बच्चे गी रट्टना रट्टना रट्टन आह्ली पढ़ाई जैदा होंदी ऐ क्योंकि उसी पैह्लें उसी भाशा गी इंग्लीश अंग्रेजी पढ़ने ओह् बचपन कोला पढ़ै दे ऐ जदूं कि ओह् पैह्ली क्लास च हे लेकिन फिर बी उसी उसी ओह्दी कोई खास समझ नेईं होंदी चाहे ओह् दसमीं पढ़ी लै बाह्रमीं पढ़ी लै फिर बी उसी इंग्लिश समझ नेईं औंदी कि साढ़ी जेह्ड़ी मात्र भाशा ऐ जां राजभाशा ऐ हिंदी गी लेइयै जां साढ़ी मात्र भाशा आई गेई डोगरी जां राजभाशा गी हिंदी इ'नें भाशाएं च अगर पढ़ाई होवै ते बच्चा बड़ी आसानी कन्नै समझी सकदा ऐ ते उसी जिन्ने बी विशै होंदे उ'नें बडे़ गै शैल ढंगै कन्नै पढ़ी सकदा ऐ ते जि'यां कि अंग्रेजी दे प्रभाव च बच्चें गी किश समझ नेईं औंदी ते उसी रट्टना आह्ले सिस्टम उप्पर रट्टना आह्ला सिस्टम ओह् जैदा फालो करदा ऐ